हैलो जी जी अच्छा ठीक ऐ केह् केह् कम्म कराना तुसें वैक्सिंग ते फेशियल दी कोई नी

अच्छा कल आस्तै तुस कोई बारां सवा बारां आई जाओ कल हूं

बाहीं गी होई जाना कोई ढाई सौ रपे दा ते लत्तां गोड्डें शा खल्ल कोई साढे तिन सौ हंजी फेशियल हून तुसें कोह्का कराना दिक्खना पौना गोल्डन आह्ला पंज सौ रपे दा होई जंदा सिल्वर आह्ला ज्हार रपे दा होई जंदा नॉर्मल जेह्ड़ा हल्दी आह्ला छे सत्त सौ रपे दा होई जंदा हून तुसें कोह्का कराना हूं छे सत्त सौ दा होई जाना हंजी हंजी हूं हंजी हंजी हां हां उ'ऐ सनान लगां में तुसें गी तुस आई जाओ तुसें फ्ही डिसकांऊट बगैरा देई ओड़ङ गे तुसेंगी कोई चक्कर नेईं ऐ किट्ठा करागे तां गै थ्होना हां हां इं'या नी लाई सकदे मतलब जेह्ड़ी पूरी कॉस्ट बनग ओह्दे उप्पर लाना असें

ठीक ऐ ठीक ऐ कल तुस आई जाओ कोई बारां सवा बारां ठीक ऐ ओके